ओके दस कशा लेइयै दस लक्ख दे बिच्च कोई वर्ड नंबर बोलने पैह्ला वर्ड होई गेआ सतारां फ्ही होई गेआ वर्ड इक सौ सतहत्तर मतलब वन सेवनटी सेवन ठीक ऐ ते त्रीआ होई गेआ दो सौ नानुऐ मतलब टू ऐटी नाइन चौथा इक लक्ख चार ज्हार चार सौ चौदां चार वर्ड पंजमां वर्ड त्रै सौ तरताली मतलब थ्री फोर्टी थ्री